हँ डरेबर साहेब छियै

बिहारके कहिऔ रोडके गाड़ीकेँ हाल रोड आर सड़क आर ठीक छै गाड़ी आर केना चलैत हए कोन कोन कोन गाड़ी रखने छियै जा बस रखने छियै आओरो कोनो गाड़ी रखने छियै

गाड़ी से हमरो जायके छलै ठीक छै गाड़ी की की लै के हमरो गाड़ी से जाएके छलै नहि ने एहि दिआ पुछ्लहुँ गाड़ीके कतेक कतेकमे केना भाड़ा चलैत हइ हूँ गाड़ी छै हूँ टाइम पुछलियै हँ नहि नहि अबैत होयतै हेलो गाड़ीके हए गाड़ीके बारेमे ओहिसने ने पुछैत छिअनि कोन कोन गाड़ी छनि केना चलैत छै इहो रोडमे चलते रहै बिहारमे बिहार कौलेज

बिहारके रोडमे गाड़ी नहि चलैत छै ठीक से

हँ नहि ओहए भाड़ा करैकेँ छलै ने गाड़ी बारेमे से पुछलियै पुछ्लहुँ कतेकमे गाड़ी लऽ जयबै हँ ओहए गाड़ीके भाड़ा केयलियै ओना जायकेँ छलै ने इहए लै कहलहुँ कतेक कतेक निमन छै तु बक कतेकमे गाड़ी जयबै सहए कहलियै गाड़िए से पूछैत छियै भाव बङ्गालीके गाड़ी से पूछैत छियै कतेक मे गाड़ी लऽ कऽ जयथिन हमरा बिहार समस्तीपुर जायके छलै ई गाड़ी से हँ बिहार चलू ठीक छै रखैत छी